हम लोग के यहाँ डिजायनिंग या सुझाव के लिए हम लोग का समस्तीपुर क्षेत्र में अच्छा सा सिखाव मिला है जैसे में हम लोग का सिलाई शेंटर है जहाँ हम लोग सिलने जाते हैं कपड़ा को क्या सीखते हैं पहले तीन महीना हम लोग सीखते हैं सिलाई को या छः महीना सिखाया जाता है उसके लिए फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग उसका मिलता है उसके बाद हम लोग सीख जाते हैं उसको बाद हम लोग का कपड़ा सिलाई करते हैं फिर उसके बाद जब सिलाई करने के बाद हम हम लोग के यहाँ जो कपड़ा सब दे जाती है वह लोग का कपड़ा सिल कर हम लोग देते हैं कि डिजाइनर का बात आ गया हम लोग अच्छा अच्छा डिजाइन भी बनाते हैं जैसे में हम लोग साड़ी मेकर साड़ी में कढ़ाई भी हो गया उसको बाद हम लोग का साड़ी में कढ़ाई करने के बाद साड़ी में हर तरह का डिजाईन भी बनाते है जैसे पर्दा हो गया तकिया का खोल हो गया साड़ी हो गया जाजिम हो गया बहुत आज बहुत सारा डिजाईनिग है जो हम लोग का कार्य काम करते है उसको बाद फिर हम लोग घर में भी डिजाईन बनाते हैं हम लोग के हाथ में कला है जैसे डिजाईन भी बनाते हैं फूल वगैरह बनाते हैं जैसे पेंटिंग करना ही होता है हम लोग का डिजाईन करते हैं तो हम लोग जैसे घर में बनाते हैं कोई पेंसिल से डिजाईन बनाते हैं कोई भी कोई मिट्टी का भी डिजाईन बनता है फिर उसके बाद जैसे सुई का भी डिजाईन बनाते हैं उसको बाद फिर हर तरह तरह को हम लोग डिजाईन बनाते हैं इसी तरह से हम लोग डिजाईन बनाते हैं हम लोग का घर में सिलाई भी करते हैं जैसे में कि जैसे डिजाईन भी बनाते हैं तो साड़ी में भी डिजाईन बनाते हैं और साड़ी का हो गया पर्दा का पर्दा डिजाईन बनाते है साड़ी डिजाईन बनाते हैं तकिया का खोल डिजाईन बनाते हैं घर में जैसे कुम्हार का मिट्टी यहाँ गए तो कुम्हार के यहाँ देखे तो उसको भी डिजाईन बना देते हैं हम लोग का मट्टी का भी डिजाईन बनाते हैं हर तरह तरह का भी डिजाईन बनाते हैं फिर हम लोग के यहाँ हर डिजाईनिग भी होता है जिसके लिए हम लोग अलग से सामान मंगाते है वहाँ से सामान माँगा के उसको बाद हम डिजाईन करते हैं उसको बाद फिर वहाँ से हम उसको डिजाईन कर के उसको फिर अलग से उसको फिर दिखाया जाते है अच्छा से घर में सजाते है डिजाईन बना कर हमारे यहाँ डिजाईनिग बहुत अच्छी लगती है और हमारे यहाँ डिजाईन सबको एक एक को पसंद है हमारे यहाँ डिजाईन बहुत अच्छे से होते है जैसे घर में डिजाईन होता है जैसे खाना का भी उसका एथि हो रहा है तो उसका भी डिजाईन बना देते हैं हम लोग का फैसन सूट है जैसे में सूट का डिजाईन अलग हो गया साड़ी का डिजाईन अलग हो गया हर तरह का अलग अलग डिजाईन बनाते है जैसे कि जो फिर घर में जाते है फिलहाल हर एक रंग से भी उसको रंग देते है उसी तरह फिर डिजाईन हम लोग करते हैं उसी तरह हम लोग फिर उसका एथि करते है पर्दा में भी डिजाईन बनाते हैं हम लोग हर एक एथि से डिजाईन बनाते है हम लोग के यहाँ डिजैनिंग बहुत पसंद है हम लोग के फिर जाते हैं फिर यहाँ मिट्टी पर भी डिजाईन बनाते हैं पेंसिल से भी डिजाईन बनाते हैं फिर उससे हो गया त फिर हम वह क्या वह मट्टी से भी डिजाईन बनाते हैं फिर सुई धागा से भी डिजाईन बनाते हैं सिलाई से भी डिजाईन बनाते हैं हर तरह तरह से हम लोग डिजाईन बनाते हैं कपड़ा भी सिलते है उसी तरह से डिजाईन भी बनाते हैं हर फिर पेंटिग वगैरह हो गया उसका पेंटिंग भी कलर करते हैं उसका भी अलग अलग से डिजाईन बनाते हैं जहाँ तक की हम लोग का कॉपी में भी डिजाईन बनाते हैं हम लोग बुक्स में से देख कर हमें हम लोग का डिजाईन अलग अलग तरीका से डिजाईन बनाते हैं जैसे से फिल्मी का सूटिंग हो गया तो फिर उसका भी अलग से डिजाईन बनाते हैं जैसे घर में कोई चीज़ सजाया गया उसका भी अलग से डिजाईन डिजाईन बनाते हैं हम लोग का घर बनाते है अलग अलग डिजाईन से घर बनाते हैं हम लोग अलग अलग हर चीज़ करते है हम लोग घूमने जाते है तो अलग अलग तरीके से डिजाईन दे कर उसको करते है फिर अलग अलग हम लोग उसको डिजाईन बनाते हैं जो कपड़ा भी काटते तो अलग अलग कपड़े काट कर डिजाईन बनाते हैं उसको बाद सिलते हैं उसको बाद फिर उसको सिलाई कर के उसको हेम उम करते हैं फिर उसका अलग अलग से डिजाईन उजाइन बनाते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिजाईन होती है हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी तरह से सिलाई भी होती है हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिजाईने भी होती हैं हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी तरह से सब कुछ होती है हम लोग के यहाँ अच्छी तरह से डिजाईन हर तरह हम लोगों का सिखाया गया है हम लोगों का जीविका द्वारा हमारे यहाँ डिजाईन भी कराया है हम लोग के यहाँ डिजाईन का हमेशा हम लोग के यहाँ कोई डिजाईनिग अलग से नहीं दिया जाता है हम लोगों के यहाँ अलग से अच्छी तरह से सब शिक्षा व्यवस्था सब अलग तरह से डिजाईनिग किया जाता है हम लोग का अच्छी तरह से डिजाईन भी करते हैं हम लोग के यहाँ सिलाई सिलाई कढ़ाई सब अलग अलग से हो गया पंटिंग वगैरह सब अलग अलग से हो गया अच्छी तरह से हम लोग डिजाईन भी करते हैं